हैलो मैम हम ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं आपको समर वेकेशन्स के लिए कहीं जाना है हम थ्री डे थ्री नाइट और फोर डेज़ के लिए ट्रिप अरेंज कर रहे हैं क्या आप जाना चाहेंगे वह ट्रिप हमारी मनाली के लिए रहेगी तो मैम आपके यहाँ से कौन कौन मतलब कितने मेंबर्स रहेंगे फाइव मेम्बर ओके मैम तो उसमें चिल्ड्रंस कितने हैं और अडल्ट कौन हैं बड़े बुजुर्ग भी हैं क्या अच्छा तो बुज़ुर्ग में कितने जने हैं दो ओके मैम तो हम आपके लिए कैब बुक करें ओके मैम ड्राइवर आपको अच्छा ही मिलेगा आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ओके और हमारी ट्रिप में आपको अच्छी लग्जरी भी मिलेगी आपको और होटल में आपको रूम्स मिलेंगे दो एक बड़ों के लिए और एक आपकी नॉर्मल ए ऐज वालों के लिए और साथ में आपको फुट की फैसिलिटी भी दी जाएगी और खाना वगैरह सब ही फ्रेश होगा आपका प्राइस है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड्स रहेगा बिलकुल मैम तो आप हमें डेट्स बता दीजिए या हम अपने हिसाब से बता दें ओके मैम ठीक है डन हम आपको जल्दी से हाँ बिलकुल हम जैसे आपको कॉल कर के बता देंगे जैसा भी होगा ओके मैम ओके ओके थैंक यू